मां नरेश होतवानी लाजपत नगर निवासी मां हींअर ई झूलेलाल मोबाइल जी दुकान खां हिकु ॾाढो ही सुहिणो एमआई जो मोबाइल वरितो आहे एमआई मोबाइल टेन प्रो हे ॾिसण में ॾाढो ई सुठो आहे खणण में ॾाढो ई हलको आ हिन जी बैट्री जी अवधि बि ॾाढी लंबी आहे हिन जे कैमरे जो इस्तेमाल करण ॾाढो ई आसान आ हिन जे कैमरे जी फोटो जेके अचनि थी ॾाढी ख़ूबसूरत ॾाढी सुहिणी थी अचनि ऐं हिन जा गाना ॿुधण में जहिड़ी आवाज़ु ईंदी आहे हिन खे आवाज़ु ॿुधी करे ईअं लॻदो आहे जीअं असां स्पीकर ते ता ॿुधऊं वॾे स्पीकर ते तव्हां ॿुधऊं त हिन जी आवाज़ु ॾाढी वधीक आहे ऐं सुहिणी आहे वधीक खां साण साण सुहिणी बि आहे त मां चवंदमि की तव्हां बि इहो मोबाइल हिकु बार ज़रूरु इस्तेमालु कयो हिन मोबाइल जी ख़ासियत मां तव्हांखे ॿुधाए छॾी हिन जा कैमरे जा पिक्सल बि ॾाढा ई सुठा आहिनि और जहिड़ी मोबाइल जी स्पीकर जी क्वालिटी आहे उहा बि ॾाढी सुठी आहे त इहा मोबाइल तव्हां ज़रूरु वठो मां तव्हांखे इहा चवणु चाहींदमि